खुलुमबाय आंनि ओनसोला अदालगुरिनि जिल्लानि सिङाव थानाय निस हरिसिंगायाव जोंनि निस हरिसिंगा ओनसोलाव देहा फाहामसालि हिसाबै सरकारि थारटि बेडेड हस्पिताल गंसे दङ बिफोरबायदि प्राइभेट हस्पिताल जोङो बेयाव नुनो मोना मोनसे सासे डक्टर दङ हरिसिंगा ओनसोलाव जियाव एडमिट खालामनाय एबा बायदिसिना मिसिनारिसफोर गैया जास्ट मेडिसिननिल' ट्रिटमेन्ट मेडिसिन होनानै ट्रिटमेन्ट खालामो जोंनि हरिसिंगायाव थानाय जि सरकारि हस्पिताल दङ बेयावबो जोङो बायदिसिना फिसा फिन्ला टेस्टफोर खालामनांगौबाबो जों बेयाव नुनो मोना एक्सरे ब्लाड टेस बेफोरबायदि जोङो नरमेल ब्लाड टेस्टफोरखौल' जोंनि बे हस्पितालाव खालामनो हायो एक्स्रे खालामनाय बेफोरबायदि चिटि स्केन बेफोरबायदि जोङो नुनो मोना बिफोरबाय बेफोरनि थाखाइनो जोङो हरिसिंगा ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोबोद जेंना नुनो मोनो जोबोद गोजान गोजानाव थांनो गोनां जायो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बिफोर बायदिनि जाहोनावनो खायसेआ गोजानाव थांनोबो हाया बेफोरबायदि जोङो रांनिबो खायसे जोंनि मानसिफोरनि गेेजेराव इसे रांनिबो आंखालनि आंखाल थायो बिफोरो बिथां मोना मोजां हस्पितालाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानो मोना बेफोरबायदि जेंनाखौबो जों नुनो मोनो लोगोसे जा बेफोरनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय जि हस्पिताल बि हस्पितालाव बुंनो थांबा सुबिदाफोरा एसेबां गैया एसेबां गैया मानि गैयाखोनो होननो हायो जोंनि जि गभमेन्ट हस्पिताल दङ बेयाव जोङो डक्टरफोरखौबो मोजां डक्टर दङब्लाबो सासे सानैल' थायो सासे सानैजों जाहैयो थेवबो बायदिसिना बेरामनि सुबिदाफोर नायजानाय सुबिदाफोरखो जों नुनो मोना बिदि जेंनाखौ जोङो हरिसिंगा ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनो मोनो मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिदिनो अदालगुरि ड्रिस्टिक्ट हिसाबै बुंबा जोंनि अदालगुरि ड्रिस्टिक्टआव ड्रिस्टिक्टनि मोनसे जे सरकारि हस्पिताल मोनसे दङ लोगोसे ओह प्राइभेट हस्पिताल गं गंसे दङ बिदिनो बेयावबो एसे सुबिदा दङ खिन्थु जोंनि हरिसिंगा ओनसोलाव गोयिखाय जोङो एसे जेंनाफोरखौ मोगा मोगि जानो गोनां जायो लोगोसे गोदान गोदानैनो जोंनि अदालगुरि ड्रिस्टिक्टआवनो अदालगुरि ड्रिस्टिक्ट होनबा अदालगुरि टाउनाव अदालगुरि टाउन अदालगुरिआ हेड कुवाटार जाबाय नालाय जोंनि ड्रिस्टिक्टनि बियाव आयेस मोगननि मोनसे हस्पिताल खुलिदों जोबोद मोजां जादों बियो बिफोरबायदि हस्पिताल जेबो मेगननि हस्पिताल गैयामोन फिसा फेन्ला सेम्बारफोरल' दंमोन बियो अदालगुरिनि ट्रेलाया बि फैनानै जोंहा जोबोद सुबिदा जादों बेफोरबायदिनो बायदि बेरामनिबो जोङो सुबिदाखौ मोनबा जोङो जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानाया एसे खम जागोन बायदि आं नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलनि गावारि देहा फाहामसालिफोरनि सोमोन्दै आं बिखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों